असांजे शहर में घुमण लाइक़ु या पर्वटक पर्यटक अचण लाइ ॾियारी खां पोइ लीलाशाह महराज जो टे ॾींहनि जो ॾाढो सुठो मेलो थींदो आहे जंहिंमें भॼन कीर्तन ऐं विदेशनि खां संत महात्मा ईंदा आहिनि विदेश खां माण्हू ईंदा आहिनि उन समय अचण लाइ ॾाढो सुठो इहो समय आहे उन समय ॾाढो सुठो माहौल हूंदो आहे टे ॾींहन में ॾाढो वॾो मेलो लॻंदो आहे शहर में घुमण लाइ देश विदेश खां पर्यटक ईंदा आहिनि तीलाशाह महाराज जा दर्शन कंदा आहिनि परशाद वठंदा आहिनि ॾाढो सुठो माहौल हूंदो आहे इहो समय ॾाढो सुठो आहे पर्यटक खे देश विदेश में हुतां अचण लाइ ऐं ॾाढो सुठो वातावरण हूंदो आहे इहो समय बेस्ट आहे जेको तीलाशाह महाराज जो पुण्य तिथि जो ॾींहुं हूंदो आहे इन समय समूह शादियूं बि थींदियूं आहिनि ऐं ॾाढो सुठो वातावरण हूंदो आहे मेलो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं माहौल हिकु ॾाढो सुठो हूंदो आहे जंहिंजो जहिड़ो स्रद्धा तहिड़ो उहो दानु पुण्य बि करे वेंदा आहिनि तीलाशाह महाराज जी कुटिया में ॾाढो सुठो समय हूंदो आहे उहो